हाँ हमने अकेले सफ़र किया है हम अपने जीवन में अकेले कई बार यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं क्योंकि अब वो देखा जाए तो हमारी उम्र भी ऐसी हो गई है कि अब हम कितने दिनों तक अपने मम्मी पापा के साथ घूमेंगे अब हमें अकेले ही इग्ज़ाम्स देने जाना पड़ता है और देखा जाए तो कई बार ऐसा हो जाता है कि नौकरी करने के लिए भी हमको अपने घर से बाहर अकेले जाना पड़ता है जब हम घर से बाहर अकेले जाते हैं तो हमें उसमें अपने साथ साथ घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं क्योंकि हम सिर्फ घूमने नहीं पढ़ाई करने या जौब करने भी जाते हैं देखा जाए तो बाहर निकलने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें स्वयं ही करनी पड़ती है कोई हमारी मदद नहीं करता ना ही पापा ना ही मम्मी क्योंकि वो तो हमसे दूर रहते हैं पास नहीं रहते हैं